ना हमनाय समाव जों ना हमनाय समाव माने ना गुरनायखौथ' जोंनि बर' मानसिफोरा एबा बर' हिनजावफोरा बिराद मोजां मोनखायो नालाय जेब्ला ना गरनो थांगोन बै दिनखालि जोङो एखदम फुङावनो सिखारखागोन आरो सिखारनानै बिदिनो फुंनि खामानिफोरखौ थाब थाब थाब थाब फोजोबनानै जेनेबा सिथ्ला सिबनाय थोरसि सुनाय बेफोरखौ ओंखाम संनाय बेफोरखौ थाब थाब फोजोबनानै ओंखाम एसे जानानै जेखाइ खबाइ लाखानानै एखदम रेडि ओंखारखायो आरो ओमफ्राय दख'नाखौबो बिदिनो एसे गोरा गानदोंब्ला हाब्रु नांब्ला माने दखनाया खारदनो नागिरा नालाय ओंखायनो जों दखना सुरि गानखानानै खर'आवहाय जि बिदिनो बै बिहु गामसा होनो जों बेखौहाय खर'आव माने बे सुथिनि जि जाहैबाय नालाय सान्दुं नांब्लाबो बांद्रायहाय गरम जायैनि खर'आव खाथेनानै थांखागोन आरो रेडिनो एखदम ओमफ्राय बिदिनो नाखौहायथ' ना हमनोनो थांब्लाथाय ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनखायो माने ना मोनब्लाथाय नों टाइमखौनो मोन्थिखानाय नङा आरो दैयाव हाबदोंब्लाथाय ओमफ्राय बिदिनो लोगोफोरजों रायज्लाय होनलाय ना हमनोसै जोङो ओमफ्राय सानसेखालि बिदिनो जोंनि जाम्फै जाम्फैया खाथिखा नालाय जोंना ओमफ्राय बेयावहाय एखदम दैया रानजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावथ' ओरैबायदि हमबाय जोङो नाखौहाय माने टाइमखौनो बैदिनखालिहाय मिन्थिस्लाबलाय लायासै आरो मोनादोंना मादोंहाय बिदिनो खोमसिलायजासे जोङो नाखौ हमबाय आरो बैदिनखालि ओमफ्राय बिदिनो जोङो बे जेनेबा दैया बानाबायदि जानानै दैया रानलांजोबोब्लाथाय जों बिदिनो दुब्लिफोराव आलि खोथेनानै दैखौ जेनेबा गेजेराव बिदिनो दै बुरजा दंब्लाथाय गेजेराव आलि खोथेनोसै ओमफ्राय खोथेनानै फारसेथिंजायहाय दैखौ सारहरगारनानै लामा खोथेनोसै नालाय सारहरगारनानै बिदिनोहाय जों फारसेखौ फोराननानै बिदिनो ना हमो आरो ओमफ्राय बे खोथेब्लाथायथ' खदालफोरबो लांफानांगौ नालाय बिदिनो खदाल ओमफ्राय सारनो थाखाय बिदिनो गामला आरो ना थांफायैनि थाखायबो जेखाइ नङाब्ला मुसारिखौ जोङो बे सारनायावहाय नाया थांफायो नालाय बेखौहाय होथेनो थाखाय जोङो मुसारि नङाब्ला जेखाइ होथेनानै सारो आरो होमब्लाना नाफोरा थांफाला आरो ओमफ्राय बिदिहायबो जोङो नाखौ हमो ओमफ्राय आरोहाय बिदिनो दै फैगोदान जेनेबा बैसागो जेठ मासाव अखा हानानै दै फैगोदानफोरावबो जोङो मुसारि साथेनानै बे समाव नाया दावो नालाय मुसारि साथेनानैबो जोङो नाखौ हमो आरो बिदिहायबो जोङो ना हमो ओमफ्राय बिदिनो माखासे दै गिदिरफोरावबा जेनेबा मुसारि गिदिर गोलाव लांनानै माने दैखौथ' होथेजोबनांगौ नालाय जाम्फैया जेसेबां गुवार एसेबां नङाब्लाथ' नाया माखासेजों थांगोन नालाय जों मुसारि गोलाव लांखानानैबो हम बिदिनो हमहैयो आरो नाखौ